इस्पोर्ट में हम लोग बहुत रुचि रखते हैं क्योंकि इस्पोट में इस्पोट खेलना हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब भी टाइम मिले हम लोग खेलने निकल जाते हैं जिसमें क्रिकेट हुआ सामने कबड्डी हुआ और बैट फुटबाल हुआ बालीबाल हुआ बहुत सारे जो खेल हैं हम लोग बहुत सा हर एक खेल खेलते हैं हम खेलने में बहुत मन लगता है हम लोग का टूर्नामेंट विस्व क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है हम लोग के यहाँ बालीवाल का टूर्नामेंट होता है कबड्डी का भी होता है पहले कबड्डी का नहीं होता था अब तो कबड्डी का भी हर जगह टूर्नामेंट होने लगा हमारे गाँव के सारे बच्चे कबड्डी खेलते हैं टूर्नामेंट भी खेलने जाते हैं अदर अदर गाँव में टूर्नामेंट होता है क्रिकेट का टूर्नामेंट जो कि क्रिकेट का टूर्नामेंट हम लोग बहुत सारे गाँव में खेले हैं बहुत घूम घूम के खेले हैं बहुत जिले में जा कर टूर्नामेंट खेले हैं और अच्छा भी खेलते हैं हमारे गाँव का जित जितने भी खिलाड़ी हैं बच्चे हैं अच्छा क्रिकेट खेलते हैं कितनी वार हम लोग किरकेट में कितनी ट्रॉफ़ियाँ भी ले कर आ गए हैं फाइनल तक भी गए हैं सेमी फाइनल में भी बाहर हो गए हैं टूर्नामेंट में गाँव का टूर्नामेंट का एंट्री फ़ीस हम अगर गाँव का टूर्नामेंट होता तो एक हजार का एंट्री फ़ीस होता कहीं पंद्रह सौ का होता है और हर मैच में मैन ऑफ दा मैच मिलता है मेनल्स टूर्नामेंट के लास्ट में मैन ऑफ दा सीरीज मिलता है फ़ाइनल में जैसे किसी जाएँ एक हजार का टूर्नामेंट है से एंट्री फ़ीस है तो फाइनल में कहाँ से जाएंगे एक टी वी रहता है उसके ऊपर पैसा रहता है दस हजार रुपये क्योंकि हम लोग गाँव से गाँव से बिलॉन्ग करते हैं तो गाँव का छोटा मोटा टूर्नामेंट होता है जैसे अब राज्य राज्य का हो गया डिस्टिक लेवल पर हो गया तो वहाँ तक नही पहुँच पाते हैं उन लोग का वहाँ तक के हम लोग असमर्थ हैं वहाँ तक पहुंचने के लिए पैसे से इस घर का हम लोग का इतना नहीं है पता है इसलिए गाँव की गाँव तक ही खेलते हैं जैसे हम लोग का होता है ये पचइयां पचइयां में हम लोग का नाग पंचमी नाग पंचमी हम लोग का होता है कुश्ती दंगल दंगल में भी बहुत हम लोग का रुचि है दंगल भी लड़ते हम लोग दंगल में दंगल में और हमारा लॉन्ग लॉन्ग जंप में हम सबसे ज़्यादा हमारा लॉन्ग जंप में सबसे ज़्यादा लॉन्ग जंप मारते हैं हम क्योंकि हमारी तीन साल चार साल लगातार अपने गाँव का लॉन्ग जंप विजेता हम बने थे हमारा बीस फिट लॉन्ग जंप जाता था एक साल बीस फ़िट मारे थे एक साल इक्कीस फ़िट लॉन्ग जंप तीन साल अपना गाँव का बिजेता बने थे लॉन्ग जंप में मेरा रिकॉर्ड था हम क्योंकि हम लोग जब सुबह सुबह हम लोग को दौड़ सुबह चार बजे उठते थे सुबह जाते थे दौड़ते थे लॉन्ग जंप मारते थे क्योंकि हमारे हॉबी हम लोग हम तो हाफ़ मैराथन भी दौड़ चुके हैं इलाहाबाद में गए थे इंद्रा इंद्रा हाफ और इसमें हमारा सातवाँ आठवाँ रैंक आया था हाफ मैराथन में क्योंकि दौड़ने के दौड़ने में हम बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे दौड़ते भी थे फुटबॉल भी खेलते थे इस्पोट इस्पोट में हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान था क्योंकि हम इस्पोट खेलने के चक्कर में बहुत बार मार भी खा चुके हैं घर पे काहे कि जब भी कोई भी मेरा दोस्त बोले कि हाँ चलना है खेलने हम बिना किसी को घर पे बताए भाग जाते थे और आते थे शाम को खेल के घर पर आते थे तो मार भी खाते थे काहे कि बिना खाए पिए सुबह से लेके शाम तक खेलते ही रहे जाते थे उधर ही खेलने में

खेल ऐसा ही है कि आदमी खेल में भूल जाता है